हाँ मेरी डॉक्टर सुकन्या शर्मा जी से बात हो रही है क्या हाँ मैं चित्रक्षा बात कर रही थी डॉक्टर हाँ डॉक्टर मुझे मतलब कुछ समय से सिर में बहुत दर्द होता है और बहुत तेज़ होता है कि मतलब मैं सह नहीं पाती हूँ उस दर्द को हाँ मैम जब मैं मतलब इसका कोई समय तो निश्चित नहीं है ये जैसे मतलब कभी भी इश्टार्ट हो जाता है चाहे मैं वैसे ही बैठी हूँ या खाना खा रही हूँ इसका मतलब कोई समय निश्चित नहीं है और ये मुझे लगभग एक महीने से हो रहा है

पता बताऍंगी क्लीनिक का पता बता दीजिए जी ठीक है मैम धन्यवाद